ہیلو سر میرے گھر کے ایک فرد کی سرجری ہوئی ہے پچھلے ہفتے اور سر ان کا جو بیمہ ہے جی جی سر جی سر بیمہ جو ہم نے کروایا تھا سر وہ پیمنٹ یا اس کا پروسیس جو بھی ہے سر اب تک ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا ہے سر جی سر جی سر جی جی سر تو بمیہ کچھ بھی ہمیں نہیں پتہ چل پایا ہے کس طریقے سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہم نے جو بیمہ لے رکھا تھا وہ ایکسیپٹ بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے جی سر میں نے پروسیسنگ کیا تھا تمام چیزیں اور جو جتنے بھی پروسیس تھے تمام چیزیں میں نے اپلائی کی لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پروسیس کچھ پتہ نہیں کچھ بھی معلومات نہیں ہیں ہاں سر میں بتاتا ہوں جی سر جی میں بیمہ نمبر بتا دیتا ہوں سر جی سر جی سر جی جی سر یہ بیمہ نبمر ہے یو ڈی ایل دو پانچ چھ سات تین آٹھ چار چھ جی سر چیک کر لیجیے آپ او کے سر میں انتظار کر لیتا ہوں چیک کر لیجیے سر جی سر او کے سر سر کب تک ہو جائے گا ایک ہفتے کے اندر ہو جائے گا سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا مدد کرنے کے لیے